अगर आपके पास भी फ्रॉड कॉल आते हैं मेसेजेस आते हैं तो उनका रिप्लाई ना करें और बातचीत नहीं करें और फोन ना काटें किसी भी तरह से बातचीत करने से अधिक कॉल आने की संभावना हो सकती है स्वचालित मेनू पर नेविगेट करने से नम्बर दबाने से बचें और कोई लगता है आपको कि यह एक घोटाला है तो लाइव कर्मियों को जबाब ना दें बस फोन काट दें और अगर आप सुख हैं तो दावे पर अपना खुद का शोध करने पर विचार करें और अगर ज्यादा ही कॉल आ रहे हैं बार बार परेशान कर रहा है कोई ड्राप कॉल्स वगैरह तो आप साइबर क्राइम पर शिकायत भी कर सकते हैं और पास के पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज भी करा सकते हैं